अज्ज में तुसें'गी अपनी पंज परती दे बारे च सनाना चाह्नां ते पैह्ला आई गेआ बिट्टा राम एह् मेरे पंंजमी तक टीचर रेह् ने ते एहदे कोला बाद दूआ आई गेआ बिशन दास ते मेरे बाह्रमीं तक टीचर रेह् ने ते इं'दे कोल मै पढ़ेआ बी आं ते बाकी मेरे जिगरी यार ऐ जेह्ड़ा ओह् ऐ त्रीआ नम्बर रोहित बाकी एह्दे कन्नै में बचपन कोला मतलब कायदे कोला लेइयै बारह्मीं तक पढ़ेआं ते बाकी अज्ज बी अस साढ़ी यारी बड़ी गै प्यारी ऐ ते चौथा आई गेआ जेह्ड़ा ओह् ऐ खेमराज खेमराज एह् मेर इ'यां म्हल्लेदार न ते बाकी एह् पैह्लें बड़े गरीब होंदे रेह् ते हून इ'नें मतलब इं'दे जागतै अग्गै तरक्की बगैरा कीती ते पर लास्ट आई गेआ पंजमां जेह्ड़ा ऐ ता ओह् ऐ बोध राज ते बोध राज होर बड़े गै मतलब नाइस रुझान दिंदे न बाकी एह् खुद बिच्च गै रौंह्दे न मेरे म्हल्लेदार